مذہب اور عقائد ہندوستان ایک مذہبی طور پر متنوع ملک ہے ہندو مسلمان عیسائی سکھ بدھ جین سب کی الگ عقیدے رسومات اور حسیات ہے مذہب پر تنقیدی گفتگو اور اکثر توہین یا جذبات مجروح کرنے کے طور پر لیا جاتا ہے مثال کسی مذہبی رسم یا عقیدے پر سوال اٹھانا جیسے گٹ رکشا پر بحث آسانی تیز تنازع کا سبب بن سکتا ہے ذات پات ذات پات کا نظام تاریخی اور سماجی طور پر جڑا ہوا ہے اگرچہ آئینی طور پر مساوات دی گئی ہے لیکن عملی طور پر ذات پر مبنی امتیاز اب بھی موجود ہے اس بات کرتے وقت شدید رد عمل آ سکتا ہے خاص طور پر اگر کسی مخصوص برادری کے بارے میں تنقید کی جائے مثال دلتوں کے خلاف ہونے والے مظالم یا ریزرویشن پالیسی پر بحث اکثر متنازع ہو جاتی ہیں